अरिड़हां फरवरी ॿ हज़ार ॿावीह वीह फरवरी ॿ हज़ार पंज यारहां फरवरी ॿ हज़ार ॾह हिकु जनवरी ॿ हज़ार वीह सतावीह जनवरी ॿ हज़ार एकवीह